हम लोग के त्यौहार आता है पहला त्यौहार होली पड़ता है होली के बाद पहला त्यौहार मनाता है वह होली में जो सब सामान लगता है हम लोग पापड़ बनाते हैं हम लोग गुजिया बनाते हैं हम लोग सब विधिवत से होली का तैयारी करते हैं अबीर भी मँगाते हैं सबको खिलाते हैं गुजिया खिलाते हैं अबीर भी लगाते हैं होली रंग खेलते हैं ढोल मंजीरा से गाना होता है फगुआ होता है भजन होता है हम लोग विधिवत से मनाया जाता है उसके बाद में आ गया है उसके होली के बाद आ गया है नवरात्र आया है नवरात्र में हम लोग बहुत साफ़ सफ़ाई घर द्वार सब लीपा पोता झाड़ा जाता है तो उसको पूजा करते हैं नौ दिन माता का पूजा हम लोग करते हैं अपने घर में देवी भी बैठाती है उसको भी माला फूल हर सजावट से रोज़ उसको सेवा करते हैं नौ दिन ना हम लोग उसको टहल बजाते हैं रात दिन हम लोग उनके बिजी रहते हैं सोते हैं सेवा करते हैं उसके पैर के पीछे सोते हैं हम लोग उसको रखते हैं इसके बाद माई को नौवें दिना विदाई कर देते हैं पूड़ी बनाकर हिलवा बनाकर अपने चावरा माई जो देवता है उन्हें चढ़ाते हैं वह माई के विदाई करता है चढ़ा कर सबको खिला के और एकरे बाद हम लोग देवी खिलाता है लड़की भी हम लोग नौ ठी पता है ना सात ठो लड़की खिलाते हैं कन्या उसे कन्या को हम लोग विदाई देते हैं कन्या को विदाई देकर के उस कन्या लोग का गोड़ धरते हैं तो कन्या लोग अपने घर जाती हैं इसके बाद तो आ गया है पचइयां आया है पचइयां आया है तो पचइयां के बाद हम लोग बहुत तैयारी करते हैं मतलब लावा भूजते हैं धान का और सब कुछ करके साफ सफाई घर द्वार के साफ सफाई करते हैं एकरे बाद दूध गाय के दूध गारते हैं उस लेकर के लावा लेकर के वह चना मटर भे करके और सब लोग के सब देवतन के सब नाग देवता के शब्द उठाने पर हम लोग चढ़ाते हैं घरे द्वारे में भी चढ़ाते हैं उस लिए उसको आशीर्वाद लेते हैं नाग देवता साल भर बाल बच्चा कुशलकारी से फिर तुहार दिन आए फिर तुहार पूजा करब फिर तुहार चढ़ाउब इसके बाद इसके बाद रक्षाबंधन आया है रक्षाबंधन आया है तो रक्षाबंधन में हम लोग क्या करते हैं कि जो नईहर जाते हैं भाई घर पर नहीं आते हैं तो भौजाई के जाते हैं राखी बांधते हैं भौजाई से आशीर्वाद लेते हैं वो भौजाई विदाई करती हैं और जिसका भाई भी आते हैं अपने मकान पर भाई की भी राखी बांधते हैं बड़े प्यार से मिलते हैं मिठाई खिलाते हैं भाई के तो भाई विदाई दिया है देता है बहुत बहुत सुंदर लगता है भाई को चांदी का राखी बांधता है हम लोग जिसको हो सकता है वो भाई आशीर्वाद देता है वो इसके बाद जो कुछ भाई के होता है उस सब भाई देकर जाता है जाता है इसके बाद हमारे सब लोग दिवाली आ जाती है दिवाली आ जाती है दिवाली पर तो और सजावट होता है और टोला मोहल्ला अच्छा करता है कि कितना सुंदर करो कितना बिजली बत्ती लगाओ कितना मोमबत्ती जलाओ की पूरी रात जगमक जगमक भा रहय हम लोग के बहुत सुंदर लागय हम लोग के बहुत सुंदर लगता है तो हम लोग उनका विधिवत से पूजा करते हैं सबके सही सही सब तो दिया बाती करके और हम लोग बैठ करके दो घंटा पूजा करते हैं दिवाली माता का गणेश लक्ष्मी के बइठाय करके हम लोग पूजा करते हैं बहुत सुंदर लगता है बहुत अच्छा लगता है ऐसा लगता है कि रात भर दिन ऐसा रहता है बहुत सुंदर से एकरे बाद का है कि दिया बत्ती दिया जला कर रात भर दिया जला कर रखते हैं सजाते हैं इसके बाद उसको सवेरे हम लोग बड़े सुंदर से भोर में उठकर के चार बजे भोर में उठकर के दिवाली को उसकी विदाई कर देते हैं तो उसको अच्छा अच्छा एकरे बाद दिन में हम लोग अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं कि हमारा लोग का दलिद्दर विदा हो गया है दलिद्दर को खाना खूब अच्छे से खिला दो पूड़ी पूड़ी भी बनाते हैं सब्जी बनाते हैं छमक छमक और लड्डू भी चढ़ाते हैं बहुत सुंदर से सब कुछ करते हैं खिलाते पिलाते हैं सबको अच्छे से रहते हैं